में जेह्ड़ा उस बैल्ले फौन लैता दा हा में दिक्खने ई ते बड़ा सोह्ना हा पर मिगी थोह्ड़े थोह्ड़े दिनें चलाने कोला बाद पता चलेआ कि मतलब ओह्दा जेह्ड़ा प्रोसैसर हा ओह् बिल्कुल बेकार हा फोटो बेशक ओह्दे च ठीक औंदे हे पर ओह्दा जेह्ड़ा मतलब कि हैंग बडी जल्दी मारी ओड़दा हा ओह् मिकी स्हेई नेईं लग्गेआ ते दिक्खने ई ते बड़ा सोह्ना लग्गेआ ते पर शकली कोला जज नेईं करी सकदे कोई ओह् मतलब नेईं लग्गै स्हेई पता नेईं केह् हा ओह्दे च हैंग मारना शुरू होई गेआ ते हून तां ओह् खराब होई चुके दा ऐ